گیس سیلنڈر ایل پی جی جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے ان کی تو پہلی سطح پر تو گیس ایجنسی والے ہی اس کی تمام حفاظتی بندوبست کو صحیح سے جانچ پرکھ لیتے ہیں اسے پھر بعد میں وہ اپنے پاس سے ریلیز کرتے ہیں اور جب گھرے گھر گھے گھر گھر گھر کے لوگوں کو بھی اس بارے میں وہ لوگ کچھ ڈاریکشنز دیتے ہیں کچھ ہدایات دیتے ہیں اس کو اس سے استعمال کرنے اور اس کے ایمرجنسی معاملات میں اس کے ساتھ کیسے کیسے اس کے ساتھ نپٹا جائے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے اور ہم نے اپنی ذا ذاتی طور پر ہم نے بھی اپنے گھر والوں کو ان تدابیر کے بارے میں بتایا ہے کہ تدابیر جو اے ایمرجنسی کے مواقع پر اگر استعمال کی جا سکتی ہیں مثلاً کہ اگر کوئی کسی طرح کی دشواری آتی ہے جیسے گیس نکل رہی ہے تو اس کو کیسے روکنا ہے اگر کسی طرح سے نا اتفاقی سے آگ جل گئی ہے تو اسے کیسے بچانا ہے جیسے گیس اگر نکل رہی ہو تو اس کے لیے ریگولیٹر کی نوب بند کر دینا ہے اور اگر آگ واگ جل رہی جل گئی ہو تو ریگولیٹر کی نوب بند کر کے ریگولیٹر کو باہر نکال دینا ہے اور پاس میں کسی طرح کا تولیہ یا موٹا بستر وغیرہ رکھا ہوا ہے ہم نے کچن میں کہ اگر کسی طرح کی کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو اس کو گے سیلنڈر کے اوپر سے جھانپ دیا جائے تاکہ اس میں آکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ بند ہو جائے جس کی وجہ سے اپنے آپ ہی ذاتی بطور خود سیلنڈر کی آگ جو ہے بجھ بجھ سکتی ہے یہ احتیاطی تدابیر ہیں